हाँ हमने अपने स्वास्थ्य बीमा कराया हुआ है कि क्या है कि उसको बच्चों को या आदमी को या घर के परिवार को कोई भी सदस्य के परेशानी होती है तो उसको बीमा करने के लिए पैसे पहले मिल जाते हैं क्या क्या है उसको एक्सीडेंट हो जाए या तो कल मौत आ जाए तो उसे कल मौत पर यह कितना कि सारा पैसा उसका वापस मिल जाएगा एक्सीडेंट भी हो जाएगा तो उसको सारा पैसा मिल जाता है स्वास्थ्य बीमा कराने से हमारे घर के परेशानियाँ दूर रहती है स्वास्थ बीमा से अच्छे लाभ मिल जाती है कि कोई भी सदस्य या हम बीमा कराएँ तो आदमी के उसको क्या है कि अपने वालिसदार बना लिया कि वह हमारा पैसा पूरा ले लेगा और या तो उसको कुछ भी हो जाएगा तो बच्चे मिल जाएगा या तो हमें कुछ भी हो जाए तो उसको भी मिल सकता है या तो पूरे साठ साल हो जाता है तो उसको पूरा उसका सामान पूरा हो जाता है के वह वह भी मिल जाता है उसको जभी नहीं मिलता है तो क्या कहता है कि उसको पूरा सामान की सामान ध्यान की मिल जाती है स्वास्थ्य बीमा के लिए बीमा हर चीज़ हर घर में कराना चाहिए हर एक घर में स्वास्थ बीमा रहना चाहिए बीमा के लिए बच्चों के आदमी के लिए हमारे बीमा के हम भी कराए हमारे आदमी भी कराया बच्चे के भी लिए सोच रहें कि बच्चो की भी करा लूँ बीमा स्वास्थ बीमा रहता है तो अच्छा रहता है कि बीमा में कोई कमी नहीं होती है उसको क्या है कि कमी के लिए जो अपने घर में उसको सही तरह से उसको बनाते हैं कि अर्जेंट बना लिया हो कि वह सही से चलता रहता है हमारे के केंद्र में बीमा में एक ही स्वास्थ रहता है कि वह कि एक्सीडेंट होता है तो उसको भी पूरे पैसा मिल जाता है वापस हो जाता है या तो कल मौत भी मर जाता है तो उसको भी मिलता है पूरा पैसे